جیسا کہ آپ نے مجھ سے کچھ ایسے فنون اور دستکاری کے بارے میں پوچھا جو ہماری ثقافت میں ہیں خاص ہے مشہور ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرے یہاں کی عورتیں کیا کہتے ہیں بہت انہیں کافی فنون میں مہارت حاصل ہے جیسے کہ وہ سلائی کرنا بھی جانتی ہیں سلائی میں انہیں کافی مہارت ہے وہ ہر طرح کی سلائی کر لیتی ہیں وہ بستر وغیرہ بھی بنا لیتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ چارپائی وغیرہ بھی بُن لیتی ہیں اور سوپ جس میں چاول وغیرہ صاف کرتے ہیں وہ بھی وہ بنا لیتی ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر کافی خصوصیت ہے وہ جب آم کا موسم ہوتا ہے تو اس میں اچار بھی بناتی ہیں کافی اچھا اچار اچھا اچار بناتی ہیں لوگ جو مشہور ہے اور وہ کریشی سے سردیوں کے موسم میں کپڑے بھی بُنتی ہیں گرم کپڑے بُنتی ہیں اور ہر طرح کے کپڑے بُن لیتی ہیں ٹوپی سویٹر اور موزے وغیرہ دستانے یعنی ہر طرح کی فن میں مہارت حاصل ہے اور اس کے علاوہ بھی وہ ہر چیز میں مہارت رکھتی ہیں